मेरे अनुसार जीवन के हर पल का आनंद लेने की अवधारणा यह है कि योगाभ्यास से इस तरह से यह संबंधित है कि जब हम योग करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से हम फ्लो में रहते हैं मतलब हमारा तनाव दूर होता है हम खुश रहते हैं हमाए यदि काम का बहुत प्रेशर भी रहता है तो भी हम उस प्रेशर को झेल के आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम योगाभ्यास से हमारा मत हमेशा शांत रहता है हमारा तनाव दूर होता है इसीलिए जीवन के हर पल को आनंद लेना चाहिए और इसकी अवधारणा योगाभ्यास से इसलिए संबंधित है क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं सभी सभी तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं और आगे बढ़ते हैं खुश रहेते हैं अपने परिवार के साथ और जो भी प्रक्रिया और यदि हम सिर्फ काम करते हैं योगाभ्यास नहीं करते हैं तो हम एक तरह से बीमार होते जाते हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी इसलिए जीवन के हर एक पल को आनंद लेने के लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए उसके साथ साथ हमें ध्यान लगाना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए